हमारे शहरों में हस्पिटल है जो कि कुछ हस्पिटल महगे भी है और सस्ते भी है औ सरकार की तरफ़ से भी बढ़िया हौस्पिटल है जो कि एक्स रे और सि टी इस्कैन एक्स रे की उपल्स सुविधा है और सि टी इस्कैन की सुविधा ना है जो कि हम को सी टी इस्कैन कराना होता है तो अदर हस्पिटलों में कराना पड़ता है जो कि अगर अम ज्यादा तबीयत ख़राब होती है तो हम लोगों को तो सीधा दूसरे ज़िलों में जाना पड़ता है क्योंकि हमारे भदोही ज़िले में छोटा हौस्पिटल है एक गौर्मेंट के तरफ़ से सरकार कि तरफ़ से एक राजकीय चिकित्सा है जो कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा और पेसेन्ट रेफर ही होते हैं ज्यादे एडमिट नहीं होते छोटे मोटे रोगों के लिए यहाँ पर तो दवा मिल जाती है पर अगर बड़ा रोग हो तो दूसरे हस्पिटल में जाना ही पड़ता है क्योंकि बड़े त्यो बड़े हौस्पिटल में दवा अच्छी मिलती है और चार्ज भी अच्छा लेते हैं जो कि और ज्यादा कैंसर उन्सर होता है तो हम लोगों को अदर कंट्री में ना नो अदर डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता है जो कि हम लोगों को पैसे कि कमी के कारण दवा के दवा के प्रौब्लेम हो जैसे हौस्पिटल में दवा नहीं रहती है तो बोलते हैं कि चले जाओ वहाँ पर एफ सि एल वाराणासी चले जाइए वहाँ पर तब वो आप बी एच यू में एडमिचन लो एडमिट होते हैं इस लिए हम लोग छोटे रोग को अपनी ही ज़िले में अपने ही शहर में करा लेते हैं और बड़ा रोग होता है तो दूसरे ज़िले में जाना पड़ता है इलाज के लिए